अइसनो दुनिया छै जे घुमै रऽ बहुत मन करै छै दार्जिलिङ्ग गेलऽ रहिए ओतऽ जे मोन भी लागलै बहुत अच्छा सब छै घुमै रऽ मोन पसन्द चीज देखैलए मिललऽ रहै होलै तऽ सबकोइ मिलि गेलऽ रहिए घुमैलए वातावरण पूरा हरियाली मोन बहुत ठण्डा ठण्डा माहौल घुमै छली मोन लागलै घुमलिए बहुत मोन भी लागलै की अइसनो जगह पहली बार अएलऽ छिए तऽ खूब मोन भी लागलै नेपाल गेलिए नेपालमे भी बहुत मोन लागलै बहुत अच्छा अच्छा चीज देखैलए मिललै देखलिए एहनो चीज छै जे मोनमे बैठि गेलऽ छै कि फेर ओ जगह जाइए जे बार एक बार जाइए कि हमे देखि लिए ओ चीजके देखै रऽ मोन एतना उतावला होइ छै घुमैवला चीज नेपालमे पहाड़पर झरना बर्फ गिरै छै वहाँ सब रऽ आदमीसब भी बातसँ बोलैसँ अच्छा लागै छै बहुत अच्छा अच्छा चीज वहाँकर सनी आदमीसब एतना मस्त सब लागै छै कि ओन्ने सब आदमी अपना सबमे गाँवमे नहि छै जे वहाँ नेपालमे अच्छा आदमी देखैमे भी बहुत खूबसूरत हदसँ ज्यादा झरना देखैमे बहुत पसन्द अएलै हमरा बहुत पसन्द झरनामे खूब मस्ती करै छलिए आओर पटना पटना भी एक तरहसँ अच्छा शहर भी छै घुमै लाइक छै जे घुमै छी मोन करै छै लेकिन जा नहि सकलऽ छी लेकिन जे भी मोन करै छै सोचलऽ छी इसबार कि जेबै पटना वाटर कूप घुमैवला चीज चिड़िआघर लालकिला बहुत अच्छा मोन पसन्द चीज देखैलए मिलै छै नहि जे नहि देखलऽ छी तऽ ओ देखैलए मिलि जाइ छै हर तरहसँ चीज

कुआँसब चिड़िआसब हरेक तरहसँ पक्षीसब भी देखै छी ने एते खूबसूरत सब छै जे अपनो शहरमे नहि मिलै छै जे वहाँ ओतऽ दूर दूरमे सफरमे देखैलए मिलि जाइ छै मोन मोन प्रसन्न हो जाइ छै कि वाह कतेक अच्छा शहर छै जे देखैलए मिललै अइसनो सबचीज सोचै कि हरदम ओहिसब चीजके देखिते रहिए कुआँसब झरना वाटर कूप झर बर्फ पहाड़ इलाका सबमे रहैवला चीज खूबसूरत सबचीज मिलै छै देखैलए आओर छै भी किछु अइसा समान सब भी रहै छै जे लऽ कऽ भी आबै छी जइसेकि घर अपना लिए सुरक्षित घरमे राखैके लिए आनै छी समान राखै छी आओर खूब मस्ती करै छी पटनामे झुलुआसब बड़का बड़का झुलुआसब भी रहै छै जे मोन खुश होइ छै बार बार सपना आबै छै वाह कतना अच्छा चीज देखैलए मिललऽ छै दार्जिलिङ्गमे